देखिऔ गीत नादके जे छै गीत बहुत अबैत छलैया लेकिन आयल गीत केना आयल हमरा हमरा तऽ दादी माँ भाय भौजी भाभी ओसब गाना गेलखिन तऽ हमरा गाना आबि गेल गाना हमरा बहुत अबैत छलैया सोहर खिलौना बधैया बारहमासा चौमासा सब गाना अबैत छलैया बाबा गीत लेकिन आब हमरा नहि गायल होइया हमरा तऽ ऑपरेशन भऽ गेल गालमे तऽ हमरा नहि गायल होइया हमरा ऑपरेशन दिनसँ हमरा दिकदारी होइया मुँहे नहि बेसी बाजि बाबि होइया ताहिके लऽ के गाना हम नहि गबैत छी लेकिन गानाके हमरा बड छलैया प्रेमी भोला बाबाके नचारी सब चीज हमरा अबैत छलैया पराती जते गीत छै मिथिलाञ्चलमे से सब गीत हमरा अबैत छलैया लेकिन आब तऽ हमरा नहि होइया गायल लेकिन गीतके बहुत हम प्रेमी छलहुँ हँ कतहुँ सुनैत छलियै तऽ हम गीत ओ सीख लै छलहुँ हँ हम गीत गबैत छलहुँ हँ लेकिन आब नहि होइया गीत गायल किआकि सब दाय बाबू सब भौजी सब भैया सब सब गेलखिन तऽ हमरा गीत आबि गेल बहुत गीत हमरा आबि गेल हमरा गीतके बहुत प्रेमी छलहुँ हम बहुत पसन्द हमरा गीतसँ छलैया लेकिन हम गीत गबैत छलहुँ अखनो गीत गबैत छी तऽ गाल दुखाय लगैया ताहि लऽ के गीत हम नहि गबैत छी लेकिन हमरा बड गीत अबैत छलैया गीत गबैत छलहुँ हँ मै हमर छलनि हँ गीतगाइने भाभी छलनि हँ गीतगाइने एतऽ जेठ दिआदिनी छलनि हँ गोतनी गीतगाइने तऽ बड गीत अबैत छलैया बड गीत गबैत छलहुँ हँ की आब नहि गीत गायल होइया लेकिन सब गीत गबैत छलहुँ हँ सब समाचार गबैत छलहुँ हँ बारहमासा गबैत छलहुँ चौमासा गबैत छलहुँ हँ सब गीत गबैत छलहुँ हँ